دہلی میں الگ الگ قسم کے پرندے پائے جاتے ہیں اور کیونکہ اپنے رنگ میں اپنی آواز میں دوسرے سے بہت مختلف ہیں بہت جدا ہیں اور منفرد بھی ہیں وہ خاص طرح کی آوازیں رکھتے ہیں اور ان کی غذائیں اور ان کے چغنے اور کھانے کے طریقے اور انداز الگ الگ ہیں کوا ہے مینا ہے کبوتر ہے اور جے این یو کے علاقے میں جائیے تو وہاں پہ یہاں کا قومی پرندہ مور بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ جب رقص کرتا ہے یا اپنے پیر پھیلاتا ہے تو بہت ہی دلکش معلوم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی پرندے یہاں پر پائے جاتے ہیں جو اپنے حجم میں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ متوسط درجے کے ہیں تو پرندوں کے لحاظ سے دہلی کافی متمول ہے لیکن یہاں کی جو آب و ہوا ہے اس آب و ہوا کو مدّ نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آب و ہوا ذرا کم سازگار ہے پرندوں کے لیے